تاریخ اسلام یہ کتاب ہے جس کے مصنف عنایت اللہ التمش صاحب ہے یہ اس کے عنوان سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب اسلام کی تاریخ پر ہے مبنی ہے اور اس میں اسلام چودہ سو سال جو قبل اسلام آیا اس وہاں سے ہے جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ مقامی ایک اور اسلام جو پھیلائے دین اسلام اس سلسلے میں ہے اس بارے میں ہے ان کے بعد جو خلافت راشدہ کا دور گزرا ہے اس وہ واقعات بھی بیان بھی کئے گئے ہے پھر ان کے بعد خلافت امیہ دور اور خلافت عباسیہ کا دور اور خلافت سیف صفوی دور اور خلافت عثمانیہ دور کے بھی بارے میں اور کافی بڑے فاتحوں کے بارے میں اسلام کے ذکر کئے ہے یہ کتاب میں اور محمد بن قاسم ان کے بارے میں بھی جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ بولنا اس لئے ضروری ہے کہ سات سو بارہ میں محمد بن قاسم ہند کی طرف آئے تھے اور کافی بڑے اسلام سے متعلق فاتحوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے اس کتاب میں